हमे जे अपना गाममे रहिए तऽ विवाह जे भेलय हम जे एलियै एतए तऽ हमरा बहुत किछु सिखयके लिए हमरा कहलकय हमरा तऽ रहय लुरि नहिये नऽ तऽ गाममे तऽ हमे अपन मायबापके रहियै तऽ दुलार रहियै कहय एनय कर तऽ चलि जइयै ओने कहियै नहि करबै नहि सिखबै एतए एलियै तऽ बहुत किछु हमरा सिखय लेल देलकै सिखैत सिखैत तब तऽ सिखलियै आ सिखल भए गेलय तऽ हमरा बालो बच्चाकेँ वएह सिखेलियै तऽ किछु दिन बालो बच्चा गेलय अपन ससुराल गेलै तऽ ओकरो गारि बजाउन एने ओने दय तऽ ओकरो नीक बुद्धि नीक संस्कार सिखेलियै सभ किछो तऽ ओहो सिखलथि आब सिखैत सिखैत तहियो गारि बजाउन दय उलहन प्रदान आबय जे ऐना करैए ओना करैए तऽ निक बुद्धि नीक संस्कार तऽ सिखबै रहियै बेटीकेँ अपन बेटी अपन सिखलकै तऽ आब सभ अपन घरमे बढ़िआँसँ सभ किछु सब सिखके रहलै तऽ हमहुँ सिखलियै ओहिना हमरो गारि बजाउन दैत आ अपनों बालो बच्चाकेँ सिखेलियै तऽ आब नीके सुखसँ रहय लागलै की करतियै अहिना न होइत छै लुरि बुद्धि सिखबै छै बालबच्चाके तऽ अपन बाल बच्चा सिख लय छै जहिना माय बापकऽ किछु दिन गारि बजाउन होइत छै तहिना बालो बच्चाकेँ होइत छै तऽ बालो बच्चा अपनो सहिके रहलियै ओतना तऽ बालो बच्चाकेँ कहलियै तऽ अपनो बालो बच्चा सहिकऽ रहि गेलै की करतै अहिना होइत छै